हांव आनी म्हाज्या फ्रेंड्सांक आमकां एक सरान सांगल्लें की गोवा हायकींग एसोसियेशन म्हूण एक ऑर्ग ऑर्गनायजेशन आस म्हण असोसियेशन तेजे अंडर आमकां हाय ट्रॅकींग आस म्हण तें म्हण मनाली थंय हिमाचल प्रदेश सो आमी आनी म्हागे फ्रेंड्सांनी सरा कडेन नांव दिलीं आनी आमी गेलीं मागीर आमचे सगळें बूक जालें ट्रेन आमी ट्रेनीन गेल्ली मनाली आनी सगलीं गेलीं देन आमकां थंय पंदरा दीस कितले ट्रेकिंग केलो म्हळ्यार सगळ्या दिसा ट्रेकिंग न्ही सग एक एक दीस एक्टिविटीज बी घेताले मागीर आमी थंय मनाली म्हणटा थंय फस्ट थिंग सोलंग वेली थंय रावलेली थंय आमी थंयच्यान आमकां ट्रॅक करून ना थंयच्यान आमकां गाडयेन वयल्लो गुलाबा गुलाबा थंय वयल्लो गुलाबा साकून आमी ट्रॅक केल्ले रवला खोली रवला खोली साकून थिंग मागीर एक दीस रावलीं थंय रावली मागीर परत सकाळ फुडें उठून रोला खवली टू उज आयसलँड ब्रिगू लेक थंय थंय ट्रॅक केल्लो आमी फूल एक दीस लागला आमकां थुंयसा रोवला खोली टू प्रिगू लेक वचपाक थंय साकून रिटर्न येवपा फूल एक दीस लागला आमकां मागीर येयले आमी मागीर रिटर्न येयली की रोवला खोली रावली सांचे परत सकाळीं उठली आनी गुलाबां आयली गुलाबा साकून मागीर परतून आमी ड्रायव्ह केलें आनी सुलंग व्हेली आयली खुबूच आमची पांय बी सोगळे खुबूच बीन पेन करपाक लागले इतले ट्रॅक केला आमी देन खुबूच अशी मज्जा येयली आमकां ट्रेक करता आसतानी आनी आनी खूब एन्जॉय बी केलें आनी ते आमचे ऑर्ग ऑर्ग असोसियेशनाचे ते ओनर्स आशिल्ले तेमी बी आमकां खूब सपोर्ट केलो आमकां वचपा खातीर आनी आमचो तो सर आशिल्लो तेणी बी आमकां खूब अशें खूब हॅल्प केली वचपाक ट्रॅकिंगांक अशें जाम बी जाल्यार आमकां सपोर्ट केलो आमचें बीन मोटिवेट केलो आमकां आनी चडयलो आनी तो एक बेस्ट एक्सपिरियन्स आसलो आमचो ट्रॅकिंगाचो आनी म्हाका दिसलें आमकां अशेंच करून ट्रॅकिंग करपाक जाय आनीक खुबूच मजा येता आमी सराक सांगले आमकां आतां खंयच ट्रॅकींग आसल्यार सांग म्हण आनी आमी प्लॅन करपा चिंतला की आमकां मुखार बी खंयूय ट्रॅकींग आसल्यार आमकां व्हरपाक जाय मेन आमकां येवपाक जाय आतां आतां आतां आतां जाले पावसाचे दीस जातले तेन्ना तेन्ना मनालीचे आं तेन्ना मागीर आमी येयली बीन पंदरा दीस आनी खंय भोंवपा वोयलो आमकां मागीर आयले आमी घरा पंदरा दिसांनी आमकां खूब मजा येयली आनी आमी सरां येतात तेणी सांगले आनी खूंय मागीर ट्रॅक करपा आसल्यार आमकां सांगात म्हण आतां अशीं पावसा दीस आसा पावसा दिसांनी वॉटरफॉला बीन फस्ट ट्रॅकींग करपाक आनी एक खोतीगांव म्हूण आसा थंय थंय ट्रॅकिंग करपा आसात बीन चलत वसपा पडटाच न्ही थंय सो थिंगा ट्रॅकींग जाता सो आमी चिंतला की पावसा दिसांनी वसपाची ट्रॅकिंग करपाक आनी सो आमी आतां साकून प्लॅन करता सगळ्यांक फ्री उरलें तेन्ना करपाक जाय आनी सगळ्याक सारकें मेळपा जाय मेन सगळ्याक अशें सगळ्याक मेळणा पूण जात तशें करपाचें आनी ट्रॅकिंगां वचपाचें अशें हांवेंन आनी म्हाजी फ्रेंड्सांनी चिंतला किद्या ट्रॅकींग करप हें बरें कितें एक्सप्लोर करप बरें नेचर म्हळ्यार नेचरा म्हळ्ळकीर सगळीच वता नेचर म्हणटकीच नेचर आनी आमी आतां वॉटरफॉल्सांनी ट्रॅकिंग करपा चिंतलां वॉटरफॉल्सान वॉटरफॉल्स म्हणलें की ते न्हू ते गावडोंगरी ते सायडीच आसा गावडोंगरी खंय काणकोना थूंय आसा ते सो आतां आमी केपींग साकून काणकोण वचपाची ट्रॅकींग करपाक अशें चिंतलां आमी फस्ट म्हणटकीर आमी कुसकें वयतली थंयच देन बामण बुडो म्हणलो की करपा जाता ट्रॅकींग बट रस्त्यान वचपा पडटलें बिकॉज तो रस्त्या सायडीच्यानूच आसा गुनी एक करपा जाता तसो आनी खंय उरतले भितर भितर थंय वॉटरफॉल्स पूण ते अजून करुना तो कोण थंयचे आमकां वयल्यार मात्शे बरें जातलें ट्रॅकींग करपाक तेमचें थंय आसा दिसता खोतीगांव ते सायडी उरतलेच सो आमी थंय वचपा प्लॅन करताय आतां म्हुणटगी चड वयतली पावसा दिसांनी आनी अशें तरेन आमी मुखार बी वतली ट्रॅकिंगांक सोडपाचें ना आनी खूंय खूंय न्यूव न्यूव प्लेसी एक्सप्लोर करपाचें अशी मजा अशी येता ट्रॅकींग करपा आय मीन सगलीं एक वांगडा वयताय एक वांगडा जेवता कितें वोयलें तें खाता मागीर कोणाचे जायना तेका सपोर्ट करता मोटिवेट करता आनी वयता सो मजाशी येता ट्रॅकींग करपाक आनी आमी चिंतला की ट्रॅकींग करप हें बरें आनी आमकां सरान बी सांगलेले ट्रॅकींग करप एक बरें नीव नीव एक्सप्लोर करप आनी मज्जा शी आनी आमकां पयलींच्यान शिकयता की कितें न्यू न्यू एक्सप्लोर करा बरें नेचराचें जाल्यार ते बरें सो आमी खूब कितें एक्सप्लोर करपाक जाय मेनली नेचरा बद्दल सो आमी हो ट्रेकिंग एक हें दवरला ट्रॅकिंग एक प्लॅन घे सो आमकां कितें एक्सप्लोर करपाक